मोनसे ट्रिप आव थांनोबा मैन गोनांथिया जोंनि गान्नाय जोमनाय बाइक सालायनायाव गोलैला बायनो हागौ बोरैबा जाब्रबथाइ जानो हागौ बेनि थाखायनो गावखौनो सांग्रां खालामग्रोनाया गाहाम बेनि थाखाय नोङो हेलमेट गाननांगोन बाइक सलायनायाव गानग्रा जेकेट गान्नांगोन आरो लंफेन गान्नांगोन ग्लप्स गान्नांगोन जुथा गान्नांगोन बेखिनिया मैन बाइक सलायनायाव जाहाते गोलैनानै दुखु मोना बे मोनसे ट्रिप आव थांनायाव नोङो ट्रिप आव गोबाव थाहैगोन एबा गोजान जायगा बेरायगोनबाथाय टेन लाखानाया गाहाम जाहाते हरनि समाव जोङो मोनसे जायगायाव थाथ'नानै टेन लुनानै थानो हायो संनाय खावनाय आरो संनाय खावनायनि थाखाय जि नांगौ बस्थु बेखौ लानो हायो नङाबा आरो खायसे हटेलाव थायो सानाव सालायबाय बाइक खौ आरो हटेलाव थाहैबाय मोनायाव बेबायदि खालामनो हायो दा बेखिनिया गोनांथि आरो नोङो हटेलाव थायाबा टेन लुनानै थानो हागोन बेनि थाखाय टेन खौ लानो हागोन आरो टेन लुनानै थायोबाथ' संनाय खावनायनि मुवा बेसाद लानांबाय बेखिनिखौ लानांबाय केमेरा केमेरा जायगा साफायनो थाखाय केमेरा लाजायो आरो बहाबाफोर थांबाथ' गोजान जायगा थांबा बाइक आ बया जानो हागौ बाइक आ बया जानायनि बे बेखौ फाहामनो थाखाय लानांगोन जि बुस्थु नांगौ बाइक नि फिसा फिसौखौ लानो हाबाय टायार खौ नांलायाबाबो जायखिया गिदिर बुस्थुखौ नोङाबाबो बेखिनिखौ लानो हागोन आरो लामायाव जानाय जुन्थिया जेंना बेफोरखो बेरायनो थांनायाव लामायाव बाइक गाज्रि जानायनि मोनदांथि दंमोन नामा औ बाइक आ बाइक आ गारिया आंना खेबसे ट्रिप आव थांनायाव फामसार जाफेरबाय फामसार जानायाव जेट थायेरा बेलेग बेलेग थायो मोनथिबाय थिउबलेस थिउबलेस आव नोङो मोनसे थायेराव ग्लु होनाहोबानो बे बारा थाङो आरो ना बे मोनसे मोजां थिउबलेसमोन आंना ग्लु होहोनानै जाबाय